हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा कतयसँ आयल छी अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अहाँ जे छै गयासँ जे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अहाँ गयासँ आयल छियै तऽ अहाँ तऽ गयासँ फ्लाइट पकड़ि कऽ आयल हेबै अच्छा चारि चक्कासँ आयल छियै तऽ अहाँ जे छै गयासँ जे छै डाइरेक्टे अहाँ जे छै पहिले सभसँ पहिले अहाँ पटना पटना जंक्शनपर गाड़ी रुकायब उतरि कऽ ठीक छै पटना जंक्शन आयब पटना जंक्शन एलाके बाद जे छै अहाँके ओहिके बाद ककरोसँ पुछबै वहाँपर कि दरभंगा जिला हमरा जायके छै पटनासँ अच्छे दरभंगा जिलाके राजधानी भेलै पटना ठीक छै तऽ अहाँ पटना पहिले उतरब ओहिके बाद पटनामे कहबै कि हमरा दरभंगा जायके यए श्यामा माइ मन्दिर घूमै खातिर तऽ कोइ वहाँसँ अहाँके लोकेशन बता देत अहाँ दरभंगा आयब दरभंगामे आबि कऽ अहाँ फोन कऽ लेब ठीक छै एतय अहाँके घूमैके लेल जे दरभंगामे छै श्यामा मन्दिर ओ हँ पाबनि स्थल छै अच्छा अच्छा पाबनि स्थल छै दरभंगाके मतलब पाबनि जमीन छथिन श्यामा मायके यहाँपर मन्दिरमे जे छै श्यामा माइके पहिले प्रतिबिंबके साथ जे छै अहाँके श्यामा मन्दिर पहिले जे छै माता आयल छलखिन जानकी तऽ अपन पएर जे पएर रखने छलखिन जँ वहींपर मन्दिर बनल छै जहाँपर माता जानकीके पएर छै वहींपर श्यामा माइके मन्दिरके नामसँ जे प्रसिद्ध छै ओ वहाँपर घूमै फिरैके लेल जे छै वहाँपर पूजा पाठ जे होइ छै हमरा मन्दिरमे पूजा पाठ हमसभ खुदे करै छी हमसभ पण्डित छी श्यामा मन्दिरके पूजा पाठ बहुत अच्छासँ हम करै छी हँ पूरा एकदम विधि विधानसँ पूजा पाठ अहाँके हेतै ओहिके बाद अहाँके जल प्रवाह जे होइ छै तऽ अहाँके पोखरि बगलमे हमरा बगलमे पोखरि अछि पोखरिमे स्नान ग्रहण करब अहाँसभ तब तक कपड़ा वस्त्र नया नया वस्त्रसभ पहिरब अहाँ नया वस्त्र पहिरलाके बाद अहाँ पूजा हमसभ पण्डित जी छी तऽ अपन हमरा लग बैठब अहाँ पुजा देब हम अहाँके भगवानके दर्शन करबा कऽ पूजा पाठ करेलाके बाद जे छै अहाँके घूमै फिरैके बात रहलै अहाँके तऽ घूमै फिरैके लेल एतय पार्को बनल छै दरभंगामे श्यामा मन्दिर छै फेर वहाँपर काली मन्दिर छै ई दुनू मन्दिर अहाँके बहुत हँ हँ हवाइ अड्डा से बनल अछि तऽ ओहोसभ बहुत घूमैवला स्थल भेलै अहाँके हवाइ अड्डा लेकिन श्यामा मन्दिर पूजा करैके लेल जे छै अहाँके बहुत प्रसिद्ध मानल गेलैए आ मिथिलाञ्चलके लेल जे छै प्रसिद्ध मानल गेल अछि श्यामा मन्दिर माता जानकीके यहाँपर पएर स्था स्थापित छथिन माता जानकीके नामपर यहाँपर मन्दिर बनाएल गेल छै श्यामा माइ मन्दिर ठीक छै तऽ अहाँ आउ मन्दिरमे आउ पूजा करू पाठ करू सभकिछु एकदम विधि विधानसँ हमरा यहाँ होइ छै कोनो चीजके तकलीफ नहि होयत अहाँकेँ अहाँके श्य बिहार छियै बिहारमे श्यामा मन्दिर अहाँके जे छै कोनो चीजके दिक्कत हँ कोनो दिक्कत नहि हुअ देब अहाँकेँ हम अपन मन्दिर छी अपन भगवानके निष्ठा छियै आरामसँ पूजा पाठ करब ठीक छै हँ अपना घुमि फिरि कऽ मन्दिरमे भगवानके हाथ जोड़ि कऽ जे अहाँके जे मङ्गनाइ अछि माङ्गब पूजा पाठ कऽ के फेर अहाँ तब जायब हँ रहै आओरके व्यवस्था सभकिछु छै हमरा एहिठाम एतय बिहारमे कोनो चीजके कमी नहि छै बिहारमे छै सभकिछु डेरा रहै सुनैके लेल सभकिछु छै यहाँपर हँ